कृषि मंत्रालय हिकु अहिड़ी शइ हूंदी आहे जंहिंमें अलॻि अलॻि क्षेत्र जा माण्हू मिली करे और गॾिजी करे कमु कंदा आहिनि मतिलबु जीअं अलॻि अलॻि तरीक़े जी कंपनियूं हूंदियूं आहिनि उहा गॾिजी करे कमु कंदियूं आहिनि इन में अहिड़ी शइ हूंदी आहे की कंहिंमहिल हिननि खे खेत में ॿिजनि जी ज़रू ॿिजनि जी ज़रूरत हूंदी आहे त उहो सरकारु हिननि खे पूरी कंदी आहे कंहिंमहिल हिननि खे कहिड़े पेसे जी ज़रूरत हूंदी आ्हे त सरकारु उहो बि शइ हिन खे पूरी कंदी आहे जंहिंसां असांजी फ़सुलु अञा सुठे सां और ज़रूरत सां थिए इन में इन्हनि खे कहिड़ी बि आईटम जी ज़रूरत हूंदी आहे कक्षी मंत्रालय में मतिलबु जीअं ॿिज हूंदा आहिनि या फ़सुल लाइ कहिड़ी बि शइ जी ज़रूरत हूंदी आहे त उहो पूरी करण लाइ सरकारु कंदी आहे